सर में गौरव बोल रहा हूं जनाब में गौरव बोला दा उत्थुआं कटरा दा तुस हर्ष होर बोला दे बकील साह्ब ना हां बकील साह्ब नमस्कार हां बधियां बधिया जनाब अच्छा जनाब इक गल्ल पुच्छनी ही तुसेंई कल ना में जा दा हा इ'यै मोटरसाइकल लेइयै अपना ते जनाब मेरा ना इक केह् नांऽ ओह्दा आर सी जब्त करी ओड़ी दी ही इ'नें ट्रैफिक आह्लें ते हून जनाब मी सनाओ कि एह्दा केह् होग किटयां जनाब हां जी अच्छा ते कोई जनाब ओह्दे च कोई फॉर्मेलिटियां ओह्दे बिच्च कोई देनियां पौनियां अच्छा मतलब एह केह्ड़ी कटरा आह्ली कोर्ट आना पौना जां कोई होर दिखचै अच्छा ते में जनाब कन्नै कोल्लै कोल्ले मिलां कल कोर्ट च गै आमां ठीक ऐ ठीक ऐ जनाब में कल थुआढ़े नै उत्थै गै मिलना ओके